جلدی پکنے والا کھانا کئی طرح طرح کا ہو سکتا ہے جیسے انڈے انڈے بہت جلدی پک جاتے ہیں اور انہیں ابالنا فرائی کرنا یا آملیٹ بنانا آسان ہوتا ہے دلیا اوٹس صرف کچھ منٹوں میں تیار ہوجاتا ہے اور اسے دودھ یا پانی میں پکا کر کھایا جا سکتا ہے کھچڑی چاول اور دال کو ایک ساتھ پکانے سے یہ جلدی بنتی ہے اور صحت مند بھی ہوتی ہے سبزیوں کی سبزی کچھ سبزیاں جیسے آلو ٹماٹر پالک جلدی پک جاتے ہیں سینڈوچ بریڈ میں اپنی پسندیدہ اشیا ڈال کر جھٹ پٹ تیار کر سکتے ہیں یہ سبھی کھانے بہت جلد کم وقت میں پک جاتے ہیں اور بہت جلدی تیار ہوجاتے ہیں